नमस्ते नमस्ते और बताइये भैया ठीक है ठीक है

कौन सा फल चाहिये फल फल वो तो मिल जायेगा हाँ हाँ हाँ हाँ भिया एक का कीवी वो ही मिलता है चालीस रुपये का एक सौ सेब तो एक सौ दस रुपया किलो मिलता है अंगूर सौ रुपया किलो मिलेगा हाँ और ब केला केला साठ रुपया दर्जन है हाँ हाँ हाँ आपके लिये हिसाब से लगा देंगे न हम केला भी मिल जायेगा ना केला अभी आ रहा है हाँ हाँ पेड़ का केला अभी आ रहा है कल वहाँ से निकल गया है आ रहा है हाँ हाँ दो घंटे में आ जायेगा यहाँ पर आपको मिल जायेगा हाँ बिल्कुल आपको मीठा मिलेगा बढ़िया मिलेगा अंगूर आपको कितना चाहिये अंगूर आपको कितना चाहिये हाँ तो हो जायेगा मिल जायेगा मिल जायेगा मेरे हिसाब से मिल जायेगा हाँ मिल जायेगा केला पत्ती मिल जायेगा और नहीं नहीं दागी मिलेगा तो आप वापस कर दीजियेगा न नहीं जैसे कि कुछ दागी आपको दिखा भी देगा उसका पैसा नहीं लेंगे हम हाँ हाँ हाँ ये सब बढ़िया हैं अनार वनार नहीं ले जेगा हाँ हाँ कश्मीर से आ रहा है हाँ आपके लिये कोई दिक्कत नहीं होता है सेब तो बतायें हैं न एक सौ दस रुपया चलिए ठीक है लगा देंगे हाँ हाँ अंगूर का पैंतीस नहीं लगाएंगे अंगूर अस्सी रुपया किलो है देखिये आप दस पाँच कम दे दीजियेगा नहीं नहीं नहीं आपको साठ में दे देंगे या उनका माल गड़बड़ होगा न माल बहुत अच्छा आता है न ठीक ठीक है सर नहीं नहीं आप आइयेगा न हम दिला देंगे ठीक है भैया ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते